भोजन ठाहींदे वक़्तु हमेशह मां पैंजो पहिरियों भॻिवान जो नालो वठंदी आयां ऐं पंहिंजे रंधिणे में मां हिकिड़ो रेडियो रखे रखियो आहे हुन खे स्टाट कंदी आहियां ऐं भॻिवान जो नालो वठी करे ई भोजन ठाहिण स्टाट कंदी आहियां छोजो इन सां सॼे घर वारनि ते सुठो इफैक्ट ईंदो आहे जेके भोजन असां खाईंदासीं उहो वाणी बि असांजी ओहिड़ी ई थींदी भोजन हमेशह इंसान खे पंहिंजी प्यार सां श्रद्धा सां ठाहिणो घुरिजे तॾहिं ही असां ॿियनि सभिनि खे प्यार सां माण्हुनि खे रोटी खाराईंदासीं असांजे घर वारनि ते जी सिहत ते बि ओड़ो ही असर पवंदो की जीअं खाईंदासीं भोजन ओहिड़ो थींदो मनु मनु शांति करे कॾहिं बि गुस्से सां भोजन न ठाहिणो घुरजे हिन लाइ मुंहिंजी इहा कोशिशि रहंदी आहे की राम राम कंदे या पोइ बि ॿियों कोई बि इंसानु पंहिंजे भॻिवान खे मञींदो आहे हुन भॻिवान जो नालो बची करे ऐं तॾहिं ई भोजन ठाहींदा त उहो बिल्कुलु प्रशाद वांगुर थी वेंदो ऐं तव्हांखे सभिनि खे खाइण में बि आनंद ईंदो